आंनि न'खराव थुलुनसि बिफां आरो लेबु फिसाबो दङ बेफोरो जाहैबाय देहानि थाखैबो मोजां आर गुजुयोब्ला जेब्लानाखि गारामा मानोब्ला थुलुसि बिलाइनि रस आरो लेबु रस दै गुदुंजों संख्रै एसे होनानै लोंब्लानो गुजुनाया खारो बिजों लोगोसे जोंहा मानि मुनि मोनो न'खरनि सारिगिदिं आरो हाग्रानि मुलिफोर दंबावो किसुमानखौ जोङो सिनायो बेफोरखौ लानानै जोंनि देहाखौ फाहामनो थाखै जों बेखौ बाहायो आरो न'खरनि सारिगिदिं बिफां लाइफांनि गेजेराव निम गोखाबो दङ बे निम गोखाजों एखमब्ला जों बेखौ एवनानैबो जायो आरो दुगैयो आरो बिनि दालायफोरजों हाथायफोरखौ मानजियो बे हाथाय मानजिनाया हाथायनि थाखाय मोजां गोरा थायो आरो मोनामनाया खारो जोंनि सारिगिदिं बिफां लाइफांफोरखौ जों गायनानै लानांगौ बेफोरजों जोंहा बार आबहावाफ्रा मोजां जायो बयबो जेन' बिफां लाइफां फोरखौ गायनानै लायो आरो जेन' आबहावाखौ फोसाबना लायो बेफोरखौ जों हासथायगोन आरो जोंनि दंनायमानि गासैबो मुलिजों बाहायनो रोङोब्ला बेफोरखौ सिनायनानै लानाया मोजां आर जेब्लायबो सिनायनो हासथायनांगौ जेन' जोंनि थासारियाव जोंनि थाखा फैसा गैयाब्लाबो जों हाग्रा बंग्रानि मुलिफोरजों जोङो फाहामजानायखौ मोनो आरो आमाइ मोननाय जनडिस बेफोरनि गासै मुलिफ्रा हाग्रा बंग्रानिफ्राय खांनानै लायो आर बेफोरखौ बिफां लाइफाङाबो जोंनि न'नि सारिगिदिंनो दङ बेखौ जोङो बाहायो गोब्राब अब'स्थायाव हसपिटालफ्राव लांनो हास्लाबियाव लोमजानाय साजानायफोरखौ बे हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों बिफां लाइफांफोरनि बिलाइफोरजोंनो जों फाहामनायखौ जोङो लानो हायो